आं बेंथल बाजाराव मोनसे जेकेट गांसे बायदोंमोन ओमफ्राय बे जेकेटआ बिराद मोजां आरो बिनि सायाव आं जों बे बुस्थु गानोब्ला बिराद गाननोबो मोजां आरो गुदुं आरो बे जेकेट गस्लाया गुबुन बाहेराफ्रावबो जों गाननानै थांनो हायो आरो बेयाव खुनु उसुबिदा गैया माने कालार आरो स्टाइल गासिबो मोजां जायो बेनिखायनो आं बे जेकेटनि सायाव मोजां मोनो बिनिखायनो जेकेटखौ जों जेब्लायबो जों बाहायो बेनिखायनो आं जेकेटखौ मोजां मोनो बे जेकेटआ जोंनि थाखाय गोजां बोथोरनि समाव जों गानोब्ला माने देहाखौ गुदुङाव लाखियो आरो जों गोजांनायनिफ्राय जों रैखाथि मोनो बे जेकेटखौ जोङो मोजां मोजां कालारखौ जों बासिनानै लानाया जोंनि थाखाय गोनां आरो बेयावनो जोङो गोसोफ्रा माखासे गाननो जोमनोबो जोंनि गोसोफ्रा सनथसथ'आरो गोजोननाय मोनो आरो जोङो जोंनि बे जेकेटनि सायाव जोङो माखासे जोङो जोंनि देहाफ्राव गोजांनायनिफ्राय जों रैखाथि मोनो आरो प्रटेक्ट जायो जोंनि गुबुन जायगायाव बेरायहैनायाव जोङो जोंनि थाखाय गोनांथि होननानै आङो फोथायबाय आरो